اترپردیش سرکار نے اپنی حکومت میں کئی ایسے آ نئے قدم اٹھائے ہیں جس سے سماج میں کئی تبدیلیاں آئی ہیں سماج میں کئی طرح کی تبدیلیوں میں چاہے وہ مالی حالات کے ہوں چاہے وہ تعلیم کا ہوں یا پھر ڈیولپمنٹ کا ہو کئی طرح کے یوجنائیں اِس حکومت نے چلائی ہیں جیسے سماجک بدلاؤ میں مکھیہ منتری ساموہک وواہ یوجنا ہو یا پھر نیسلک بورنگ یوجنا ہو وہی نوکری یا روزگار کے معاملے میں اترپردیش حکومت نے سمعے کے ساتھ امبیڈکر وشیش روزگار یوجنا بھی چلایا اور مکھیہ منتری سوا یوا روزگار یوجنا بھی چلایا ہے